हेलौ औ सोरमोन नोंथाङा औ आं रिफाइनारियाव मावो बेयाव धालिगावआव औ

औ दा नोंथांनि गामिया रिफाइनारिनि साहाथिंजाय ना औ दा दा रिफाइनारियाथ' जोङो बेबायदि स्टेपखौ लाबाय थादों सावरायबाय थानायबो जायो बे मा राहा लानांगौ दा पलुसनखौ कन्ट्रल खालामनायाथ'

बेखौहाय माबानो हागोन खम खालामनो हागोन जे नोंथांमोनहा नोंथांमोनहा मोनसे नोंथांमोनहा मोनसे रिटेन कमप्लेन लानानै फै हो बिथां बे दत्त सारनिखौ माबानानै ना दाइरेक्टर बे डाइरेक्टर सारखौ एद्रेस खालामनानै मोनसे आरज'लाइ होफैबानो जाबाय एप्लिकेसन होफैबानो जाबाय दा सार आंबो बुंना होगोन सारखौ हो दे बेबायदि नोंसिनि जेनांफोरखौ गामिनि सुबुंफ्रा बेबायदि जेंना जादों दा बेनि सायाव थाबैनो राहा लानांगौखौ आंबो बिथां दत्त सारनो फोरमायनानै होनाय जागोन औ दङ दङ बेफोर प्रजेक्टखौथ' लाबाय थानायानो जायो लाबाय थायो बा बोसोरफ्रामबो लायो बोसोराव खेबनै खेबनैआनो लानाय जायो बे दंफां गायनाय प्रजेक्टखौ नोंसिनिथिं सौहैयाखै नामा ना बेयो औ दे होम्बा एबार नेकस्ट बारआवहाय नोंसिनि गामियावनो स्पिसियेल एटेनसन होनाय जागसिगोन दे

औ औ जागोन दे जागोन दे जागोन औ जागोन दे जागोन औ औ जागोन दे औ औ